हमारे मध्य प्रदेश में कला और शिल्प में देखा जाए तो इसका वर्णन तो बहुत ही अच्छे से किया गया है और पर्यटन स्थान पर मैं बताना चाहूँगी हमारे मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी कह कर एक जगह है वहाँ बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा हरियाली हरियाली है और पूरा नेचुरल जो प्राकृतिक जो ओरिजिनल बोलते हैं न प्राकृतिक की देन जो हैं वहाँ जाकर उस अनुभव को साझा कर सकते हैं कि सच में हमारी प्रकृति की देन क्या है और और एक जगह का मैं बताना चाहूँगी जैसे हमारे यहाँ पर एक भोजपुर करके एक जगह है वहाँ पर जो कला के रूप में देखा जाए जो कारीगरों ने बनाया है शिवलिंग तो वो एक रात में बना है तो वो एक बोहोत अच्छी कला है जो कारीगरों ने एक रात में अपनी कला दिखाए हैं उस मंदिर का निर्माण किए हैं जिसका आज भी बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं और व्यवस्था को देखते हैं किस तरीके से उसका हम लोग ध्यान रखें लोग उसका गलत फ़ायदा न उठाएँ इस तरह वहाँ पर आज यानि की कई हमारी सरकार ने अपने लोग कनेक्ट गार्ड कहना चाहिए उसको रख कर उसके सुरक्षित करवाते हैं और समय समय में वहाँ पर पूजा होंगी त्योहारों में उस वहाँ पर लोग जाएंगे श्रद्धा से अपना पूजा करेंगे सारे लोग अपना अपने फैमिली के साथ जाएंगे वहाँ पर और अपनी श्रद्धा के साथ जा कर आते हैं